जोङो बर' जानानै बर' खोथाजोंनो जों अनेख बर'नि रावैनो गामिनि मानसिफोरजों गोबांथार जंखायलायनायब्लाबो एदावलायनायब्लाबो जों बर' भाषायैनो बुङो आरो जों गुबुन बाथ्राखौबो रायलाया जोङो लोगोसेनो गावबा गाव भाषा दंखाय जों गावबा गाव लोगोजोंनो बेर गावनि रावखौनो रायलायनानै जों देमालि खेला गेलेनानै बायदिसिना रायलायो आरो दा फुंनिफ्रायनो जोङो बायदि बायदि रायलायनानै बायदिसिना खामानि मावब्लाबो लोगोफोरजोंब्लाबो आरो सोरबा हिन्जावसा बिसौफोरजोंबो जोङो बिदिनो खेलाय लायो बायदि बायदि रावफोरजों बर'नि रावजोंनो जों गुबुन रावजों रायलाया दा बेखायनो जोङो फुंनिफ्रायनो सान हाबजासेयाव जों बिदिनो गुबुन गुबुन खोथाफोरजों गुबुन गुबुन खोलायनायफोरजोंनो जोङो रायलायो आरो